हाँ नमस्ते हाँ बोल रहे हैं क्या चाहिये मेरे पास मेरे पास सब सब्जियाँ हैं लुगवा है आलू है बैंगन है खीरा है कोहड़ा है सब कुछ है कोहड़ा वही मिलेगा आपको चालीस रुपये किलो महुआ बीस रुपये किलो नेनूआ चालीस रुपये टमाटर साठ रुपये मूली मिलेगा आपको मूली मिलेगा चालीस ईकतालीस भैया मूली तो नहीं मिल पायेगा खीर वीरा मिल जायेगा मूली मूली मिल जायेगा वो ही बीस किलो कहाँ से एजस्ट कल ले लीजियेगा न ऐसा करिये आप शाम को फोन कीजियेगा मैं आपको व्यवस्था बना कर बताऊँगा भैया इसमें कुछ बचना चाहिये हमको भी न हम लोग खे हम लोग खेती वेती करते हैं न हाँ न तो हमको हम अरे हमको तो कुछ नहीं बचेगा तो हम कहाँ से करेंगे बस जो रेट बात दिये उसमें आप सौ दो सौ कम दे दीजियेगा और का अरे वही तो बोले दो चार पाँच सौ आप कम कर दीजियेगा और का हाँ अगर चाहेंगे आपको भी कम मिल जायेगा और क्या चाहिये आपको बतायेंगे तब न हाँ सब्जी में सब कुछ हाँ सब कुछ मिल जायेगा पुदीना का पत्ता वत्ता सब वो मिल जायेगा सब कुछ मिल जायेगा वो सब है लेकिन इस बार मूली भी कम था वही मतलब थोड़ी थोड़ी देर पहले कोई आया था वो ही लेने हाँ हम आपको दिलवा देंगे उसमें नहीं दिक्कत है हाँ हाँ पूर्ति हो जायेगा आपकी शादी नहीं रुकेगी चुकंदर वो मिलेगा पचास रुपये वही कुल जन के हिसाब से जोड़ लीजिये उसमें कम कर दीजियेगा और का हाँ लगा देंगे चालीस का हो जायेगा हाँ चालीस का नहीं भैया आ जायेंगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं नहीं भैया नहीं हो पायेगा ऐसा नहीं हो पायेगा हम लोग खाली नहीं हैं हाँ हाँ भेजे देंगे